आंनाथ' गय बागान दंमोन बिगाथाम बिगानैसो बिगाथामसो दा बे गय बिफां गायनायाव माबायदि गायनांगौ बेफोरखौ आं बैसाग जेथ मासाव गायनाय जायो दा बिफाङा आंहा पन्सास साइथ थाखा गाहाम एसे बिफां नायै नायै एकस' थाखा बेफोरबायदिनि बायनांदों आरो आं बिफांखौ बे गायनानै दा फिथाइ माबाबाय फिथाइ जाबाय फिथाइआव दा आङो ओरैनो खुला फानब्लाथ' पना हिसाब फानोब्ला तिनस' सारिस' मोनबाय आरो जों आरैनो बागाबो फानहोलाङो बिस थाखाजों थाइथाम बेफोरबायदिबो फानबाय बस्था हिसाबावथ' एसे बुरजा मोनबाय जों पास हाजार गाहाम सय हाजार गाहाम मोनबाय आरो जों खेबसेयैनो स'आव माबा फाननाय जाबायनालाय त्रिस पयत्रिसफोरखौ मोनो मोनबाय आरो आर न'आवबो जानो मोनबाय खुला फानोब्लाथ' जाहा बांसिनसो मोनबावो जों खुला फानहैयोब्ला बिस थाखानि थाइथाम बेफोरबायदि फानहैयोब्ला जों बिदिनो सल्लिस थाखानि थाइबाजों हरो बेफोरबायदि फानो आरो जोङो दा गयफोरखौ नायनानै गय बिफां गायनायावबो माबा दं नालाय बेफोरो बिगाथाम बिगाब्रैसो दङ आरो ओंखायनो जों फाननानै बिदिनो त्रिस पयत्रिसखौ मोनोहैनाय जाहैबाय दा गायनायफ्राबो बिदिनो बैसाग जेथ मासाव गायनोसै गायनो हाखर जावनायफ्राबो हिसाबनि खालामनानै जावनांगौ गय बिफांखौबो खोबजोबनोबो नाङा बिजौ बिथ'राइ ओंखारबोनायखौबो बबेबा गय बिफाङा थैयो बिनि रोदाखौल' खुनुरुखम फबनानै गोरा दोसोनानै दोननांगौ होमब्लाना गय बिफाङा थैला मोजां जाबाय थांलांबाय मोजां देरलांबाय थाब देरबाय आरो जों गायस्लायबाय थानाय बिफांखौसो गायोना गयखौ बियो होमबा थाब थायबाय बे दा बुरजा बुरजा जाबाय दा फिथाया बुरजा बुरजा थायबाय फांसेआवनो एसे बुरजा बुरजा मोनबाय बेदाब्रै बेदाबा गाहाम गय बिफांनि फांसेआवनो बिसिबां मोनोबाथ' फिथाया मेल्ला जायो ना होमबा मानो फिथाया माबा जाया जानो मोनसेआ त्रिस पयत्रिससोआ थांगोन आरो बिफां गायनायफोरखौथ' आं बिबायदिनो गायजोबनानै दा माबानाय जादों आरो फोथांजोबनानै फिथाइ मोननाय जादों आरो दंफांनिआव बेसे बेसे